म्हजें लेखन हेरां परस वेगळें कशें कांय म्हणल्यार म्हज्या कवितांनी म्हाका दिसता हांव एक सतत चलिल्ल्या गजालींचेर भाश्य करता म्हणजे सद्याक खंयचो मुद्दो चालू आसा त्या मुद्द्याचेर हांव निर्भयपणान म्हज्या लेखनांत मांडटा कारण ती काळाची गरज हेर खुबशे लेखक हांवें पळयल्यात जांच्या लेखनांत अशे तरेच्यो गजाली येनात म्हाका दिसता ती येवंक जाय आनी थंय म्हाका मातशे दिसता की म्हजें लेखनांतलें तेंच खाशेलपण की नवे नवे विशय आधुनीक विशय तातूंत भितर येतात एकूच खंत म्हणूया वा सुदारूंक जाय ती म्हणूया की मोग वा ह्या संकल्पनेचेर म्हज्यो कविता खूब उण्यो आसात म्हाका दिसता थंय खंय तरी हांवें सुदारूंक जाय